ईअं त गुजरात जे सभिनि शहरनि में कुझु न कुझु ख़ासि वस्तू आहे पर सभिनि शहरनि जो अलॻि अलॻि महत्व आहे जीअं की जूनागढ़ आहे उन में भवनाथ जो इलाही वधारे महत्व आहे उते हिकिड़ो महादेव जो मंदरु आहे घुमण लाइ इलाही जॻहियूं आहिनि गिरनार पर्वत आहे रोप वे आहे विलिंगडन डैम आहे अहिड़ी इलाही जॻहियूं आहिनि की जिते माण्हू अची करे विज़िट करे था सघनि जूनागढ़ में इलाही गुफ़ाऊं आहिनि जीअं की खापरा कोडिया गुफ़ा अन्नटा गुफ़ा ऊपरकोट गुफ़ा जूनागढ़ हिकिड़ो एतिहासिक शहरु आहे हिते फौरन खां बि माण्हू ईंदा आहिनि एतिहासिक नगरी ॾिसणु एतिहासिक मतिलबु पहिले जे ज़माने में जी राजा महाराजाउनि पंहिंजे पंहिंजे रहण लाइ जे क़िला ठाहिया हुजनि उहे अने राजकोट आहे राजकोट में इलाही अहिड़ा ऑफ़िस आहिनि की जे दुनिया में सभिनि खां वॾा ऑफ़िस आहिनि अञा हिकिड़ो शहरु आहे जंहिंजो नालो आहे अहमदाबाद उहो उन शहर में त इलाही घुमण जी वस्तू आहिनि जीअं की अटल ब्रिज अटल ब्रिज आकी दुनिया जो सभिनि खां वॾो में वॾो ब्रिज आहे जीअं की स्टैचू ऑफ़ युनिटी जंहिंमें सरदार वलभ भाई पटेल जो सौ छटीह फ़ुट जी वॾी स्टैचू ठातल आहे अने काकडिया तडाव काकडिया तडाव ते त इलाही इलाही प्रोग्राम थींदा आहिनि जीअं की उतराइणु हुजे त हुते पतंग फैस्टिवल हूंदो आहे अने सभिनि मॉल में बि सभु फंक्शन मल्हाईंदा आहिनि अहमदाबाद में हिकिड़ो पैलिडियम मॉल आहे जे सत अठ माड़नि जो आहे हुन मॉल में शुरूआति खां वठी करे छेले ताईं पाण खे अहिड़ी अहिड़ी वस्तू ॾिसणु मिलंदी की जंहिं पाण पहिला कॾहिं ॾिठी बि न हुजी अने वीचारी बि न हुजे ईअं त भारत में इलाही सुठी सुठी वस्तू आहिनि इलाही सुठा सुठा शहर आहिनि पर गुजरात जा जे सभिनि खां सुठा शहर आहिनि उहे आहे अहमदाबाद सूरत वडोदरा ऐं राजकोट सभिनि खां वॾे में वॾो जे शहरु आहे की जंहिंमें की अहमदाबाद अहमदाबाद में जे क्रिकेट थींदी आहे वॾे मां वॾी क्रिकेट इंडिया वर्सिस पाकिस्तान उहो बि अहमदाबाद में थींदी आहे अहमदाबाद में सभिनि खां वॾो स्टेडियम आहे जंहिंजो नालो आहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम ॿ हज़ार चोवीह जी आई पी एल जी मैचूं बि हिन ई स्टेडियम में थी हुई हिन स्टेडियम में टे लख खां चार लख माण्हू गॾिजी करे वेही था सघनि अहमदाबाद ॾाढो वॾो शहरु आहे अने जॾहिं की अहमदाबाद गुजरात में आहे असांखे उन्हनि ते गर्व आहे